दिस कॉल इज नाउ बीन बिन रिकॉर्डेड प्रणाम आप अचानक दूध क्यों बन्द कर दिए आप अचानक दूध का रेट भी बढ़ा दिए तो इतना पतला दूध भी देते हैं पानी की तरह और दूध का रेट भी बढ़ा दिए इतना ज़्यादा अरे अच्छा कहाँ आता है अच्छा आता तो हम कहते क्या नहीं तो हमें भैँस का ही दूध चाहिए और थोड़ा गाय का भी एक दो लीटर चाहिए लेकिन थोड़ा कुछ कम करिए उसमें से अरे दूध भी तो आपका सही रहना चाहिए ना पैसा जैसे सही ले रहे हैं तो दूध भी तो सही रहना चाहिए कि बस पैसा बढ़ाएँगे और दूध में पानी की मात्रा बढ़ाएँगे अरे आप मालिक हैं दूध के कैसे मालिक हैं जब आपको अपने दूध के बारे में ही पता नहीं है तो न मलाई पड़ती है न कुछ पड़ता है अच्छा कहाँ भेजते हैं बस एक पचास से साठ साठ से सत्तर कर दीजिए और दूध में मा पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए यही करते रहिए

ना पीने में स्वाद आता है ना पीने में स्वाद ही रहता है ना कुछ रहता है पानी के जैसा रहता है ना मलाई पड़ती है ऐसे बात करने से थोड़ी नहीं होता है इतने टाइम से आपसे ले रहे हैं और एकाएक आप कहीं से दूध नहीं मिल रहा है तो आप कह देंगे कि कहीं और से ले लीजिए यह कोई मतलब है क्या अब ठीक है रहने दीजिए कोई ज़रू